हा हिकु चित्र अहिड़ो आहे की जेको ठाहे करे उन खे ॾिसी करे पोइ मूंखे उन जी गहराई जो अंदाज़ु आहियो ऐं मूंखे उन जी सॼी महिसूसता थी पर हूअ दरअसल त मां चित्र जी गहराई महिसूसु करे पोइ ठाहींदी आहियां ईअं ई किथां खणी न ठाहींदी आहियां भई कहिड़ो ज़रूरु आहे त उओ मां ॿुधाईंदसि हिकु बार मां हिकु शाहरुख़ ख़ान बॉलिवुड जो हीरो शाहरुख खान जो चित्र ठाहियो हुओ त उन खे मां जॾहिं ॿ टे बार वरी वरी ॾिठो त मूंखे हुन जी गहराई ख़बरु पई ऐं मूंखे उन चित्र खे ॾिसी करे उन जी सॼी जीवन गाथा यादि अची वई त उहो हिकु ज़माने में ॾाढो नंढो माण्हू हुओ उहो धीमे धीमे पहिला नंढे पर परदे में टीवीयुनि ते नाटक में कमु कंदो हुओ पोइ नंढे नंढे नाटकनि मां महिनतु करे हिकु ॾींहुं फिल्म जे परदे ते अची वियो त उहो चित्र ॾिसी करे मूंखे उन जी सॼी जीवन जे बारे में महिनत जे बारे में उन छा कयो हुई पंहिंजी सफ़लता पाइणु लाइ उहो सभु मूंखे यादि अची वियो ऐं उन जी गहराई मूंखे महिसूसु थी हुन पंहिंजे महिनत सां पर जॾहिं उन पंहिंजी महिनत सां नंढो कमु करे ऐं वॾे परदे ते आहियो

महिसूसु थींदो आहे अने ऐं उन उन जी जेकी कामयाबी जेकी पाई अथई उन जे बारे में मूंखे यादि अची वेंदो आहे उन जो महत्व मूंखे सम्झ में ईंदो आहे त बस इहो चित्र अहिड़ो हुओ की मां जॾहिं बि चित्र ॾिसां त मूंखे ईअं बि थींदो आहे की हिकु नंढो माण्हू कीअं धीरे धीरे वॾे परदे ते थो अची वञे अने अहिड़ो ज़रूरी कोन्हे कि पाण डाइरेक्ट सिधी वॾी कामयाबी पाइ लाहियूं त पहिला सभु नंढा नंढा मुक़ामु चढ़ी करे वॾो दर्जो मिलंदो आहे त पाण कुझु अहिड़ो व्यक्तिअ खे ॾिसूं कहिड़ो अहिड़ो चित्र ॾिसूं कुझु बि अहिड़ो पंहिंजे साम्हूं अचे त मुंहिंजे साम्हूं अहिड़ो हिकु चित्र आयो आहे जहिंमां मां इहो सिखी थी सघां की गहराई महिसूस बि थी आहे की धीमे धीमे पाण खे वॾा मुक़ामु मिलंदा आहिनि